میرے پاس ایک بہت پیارا سا پالتو جانور ایک پیارا سا طوطا ہے جو میرے میرے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے وہ مٹھو بیٹا مٹھو بیٹا کرتا ہے میرا نام لیتا ہے میں کہیں باہر سے آتا ہوں مجھ کو میرے نام سے پکارتا ہے اور بہت اچھے سے رہتا ہے اس کو کھانے میں سب سے زیادہ امرود پسند ہے اور مجھ کو اس وہ طوطا بہت ہی پیارا لگتا ہے نہ وہ میرے گھر سے اڑ کر جاتا ہے جتنے اچھے سے وہ رہتا ہے اس لیے مجھ کو پالتو جانور سب سے زیادہ پسند ہے